دودھ کے اضافہ کے لیے پیداوار میں دودھ میں دودھ کی پیداوار میں اضافہ کے لیے مویشی کو اچھی سے اچھی گھاس ہری سے ہری گھاس کھلایا جائے تو مویشی کی دودھ میں اضافہ ہو سکتا ہے اضافہ کر سکتا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے گائے کو میویشی کو ہری گھاس کھلائےیں جتنی ہری گھاس کھلائیں گے گائے کے دودھ میں اضافہ ہوگا سانجا ہوگا اور جیسے کہ گھاس جو بعد میں ہوتے ہیں کھیت میں کیے جاتے ہیں وہ گھاس جو کھاتی ہے گائے جو چرکے جو آتی ہے کھاتی ہے اس سے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے جانور کی دودھ کو بڑھانے کے لیے اگر چاہیں وہ تو زیادہ سے زیادہ مقدار میں ہری گھاس کھلائیں تو اس کے گائے کی دودھ میں اضافہ ہوگا کسی بھی جانور کو ہری گھاس کھلانے سے دودھ میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کی مقدار بڑھائی جاتی ہے اور مقدار غذا کی ضرورت پڑتی ہے تو اس غذا کو کھلانے سے ہری گھاس کو کھلانے سے گائے کو جو ہے دودھ زیادہ ہوتا ہے مویشی کے لیے اچھا چارہ کیا ہے اس کے لیے اچھا چارہ یہ ہے کہ مویشی کو زیادہ سے زیادہ گھاس دیا جائے گھاس جتنا بھی ہری گھاس کھلائیں گے اس کو جتنا ہی اچھا دودھ اور زیادہ دودھ اور اس دودھ کے اندر فائدہ بھی ہوگا اس لیے انسان کو چاہے کہ اپنی جانور کو دودھ دینے والے جانور جو ہوتے ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ہری گھاس کھلائی جائے بانس کے پتیاں کھلائے جائے اور جنیری وغیرہ ہوتے ہیں اس کو کھلایا جائے جتنا بھی ہری گھاس ہری چیز کھلائیں گے اور کہتے ہیں اس میں بنانے کے لیے کھچڑی کھلائی جاتی ہے دودھ کو بڑھانے کے لیے جو ہے گائے کا اضافہ دودھ میں اضافہ کرنے کے لیے گائے کو کھچڑی کھلایا جاتا ہے اگر کھچڑی کھلائیں گے تو گائے کے دودھ میں اضافہ ہوگا کسی بھی جانور جو دودھ دیتے ہیں اس میں اضافہ ہوگا زیادہ سے زیادہ ہوگا